سچے واقعات پر مبنی کتابوں میں بہت سی دلچسپ اور معلوماتی کتابیں موجود ہیں یہاں کچھ ایسی کتابوں کا ذکر ہے جو مجھے پسند ہیں راجا گدھ بانو قدسیہ کی کتاب ہے اگر چہ مکمل طور پر سچی کہانی نہیں ہے لیکن اس میں قانو قدسیہ نے سماجی مسائل اور نفسیاتی پہلو کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے اس کتاب میں کئی سچے واقعات اور حقیقی مسائل پیش کیا حقیقی مسائل کو پیش کیا گیا ہے آب غم مشتاق احمد یوسفی کی کتاب ہے یہ کتاب مختلف طنزیہ مضامین پر مبنی ہیں جن میں پاکستان کے مختلف سماجی ثقافتی پہلو کو پیش کیا گیا ہے یوسفی صاحب کی تحریر حقیقت کے قریب ہوتی ہے اور وہ اپنے مشاہدات کو مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں کاروان زندگی قرۃ العین حیدر آبادی کی کتاب ہے یہ کتاب قرۃ العین حیدر آباد کی زندگی کے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہیں اسے بر صغیر کی تاریخ ثقافت اور سماجی مسائل کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے زندگی زندگی زندہ دلی کا نام ہے قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے یہ کتاب قدرت اللہ شہاب کی آپ بیتی ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل اور تجربات کو بیان کیا ہے یہ کتاب ہمیں پاکستانی بیرون سماجی مسائل اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہے علی پور کا ایلی ممتاز مفتی کی کتاب ہے یہ کتاب ممتاز مفتی کی زندگی پر مبنی ہیں اور اس میں اس کی جوانی کے تجربات مشاہدات اور زندگی کے مختلف پہلو کو بیان کیا گیا ہے یہ کتاب نہ صرف معلوماتی ہیں بلکہ ان میں دلچسپ کہانیاں بھی شامل ہیں جو قارئین کو متاثر کرتی ہیں اور حقیقت کی دنیا سے جوڑتی ہیں